देखू हम जे किताब मङ्गेलहुँ बौआके ओकरामे तऽ ई बढ़िआँ लागल हमरा जे ओकर जे रहए ओकर जे हमरा जे मिलल जतना रुपआमे ओ बहुत कम मूल्यमे हमरा ओ किताब मिल गेल जबकि ओकर अङ्कित मूल्य बहुत ढेर रहए आओर एकरामे हमरा एक कमी झलकल जे ओकर जे छपाइ भेल यऽ ओ बढ़िआँ जेना नहि झलकैए कनिटा त्रुटिपूर्ण यऽ ओकर छपाइमे